پہلے کی جو زندگی تھی ہماری وہ بڑی وہ بڑی محنتوں والی تھی ہمیں ہر کام خود سے کرنا پڑتا تھا اور ہمیں آج کل کی زندگی میں تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور ہر گھر کے ہر کام کے لیے بڑی بڑی مشینیں آگئی ہیں اور جیسے کہ پہلے کے زمانے میں آٹا خود پیسنا پڑتا تھا گھر میں چکی سے اور آج کل تو ہر اس کی دوکانیں کھل گئی ہیں جس سے وہ آٹا پسواتے ہیں جا کر اور آج کل تو بڑے بڑے پل بن گئے ہیں سڑکیں بن گئی ہیں پکی پکی سب نے اپنے اپنے پکے گھر بنوا لیے ہیں اور پہلے تو سب کے کچے گھر ہوا کرتے تھے اور ایسے ہی کچی زمینیں ہوا کرتی تھی اور اب کے اور پہلے کے زمانے میں بہت بہت زیادہ ہی فرق ہے بہت زیادہ میں نے تبدیلی دیکھی ہے پہلے اتنا کام وغیرہ بھی نہیں تھا جتنا کہ اب ہے اور سارے پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں پہلے تو اتنا پڑھتے وڑھتے بھی نہیں تھے بس ایسے ہی ٹھیے ٹھیلے پر دکان لگا لیا کرتے تھے اس کا پڑھ لکھ کر اپنا آفس بھی بنا لیا ہے